सानजौफुनि गोजोन्थों सार औ औ आं सार नोंनाव फन खालामनायनि खार'ना जाहैबाय नोंथां नोंथांनि कम्पानिफ्राव माबाफोर साख्रि मोनगोन नामा सार आङोथ बा बाइहेरा गुबुन डिसथ्रिकनि जाहैबाय नालाय आरो जोंना बेयाव बिराथ खामानिनि असुबिदा जानानै दङ बेनिखायनो नोंथांनियाव माबाफोर सुबिदा मोनगोन नामा होननानै फन खालामनाय जाबाय औ औ दङमोन सार दं दङ अवान इयारनि कर्स दङ औ औ औ आथसा जोबोद खौरांखौ खोनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय सार औ जागोन सार गोजोननाय थाबाय सारनि बे बेसेन गोसा खौरांखौ मोननानै आं जोबोद गोजोनबाय जे आङो दा दिनैनिफ्राय जे आनइमप्लइड जानाय नंला बियो मानि मोगथां महराव फैबाय दा सारनि अननायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आङो अब्ला गाबोननो जयेन जानो हासिगोनना सार औ औ दे जागोन दे सार औ दे दे थेंकइउसै सार औ दे